آداب میرا نام شاہ رخ ہے اور میں نے دو دن پہلے ایک ٹرین بک کی تھی اس کے ذریعہ سفر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے مجھے اپنے سفر کے بارے میں تھوڑا شک ہے کیونکہ آج کل کچھ ٹرینیں تاخییر کا شکار ہو رہی ہیں یا منسوخ ہو رہی ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری ٹرین وقت پر ہے یا نہیں اگر تاخیر ہے تو کتنی دیر کی ہے اور کیا یہ ٹرین واقعی روانہ ہوگی یا منسوخ کر دی گئی ہے براہ کرم میری مدد کریں تاکہ میں اپنا سفر وقت پر اور صحیح معلومات کے ساتھ طے کر سکوں اگر ممکن ہوں تو مجھے اپڈیٹ ایس ایم ایس یا کوئی لنک بھی فراہم کریں تاکہ میں ٹریک کر سکوں شکریہ آپ کی رہنمائی کا منتظر ہوں